वणन में मां फूल फल ऐं सब्जियूं उॻाइण सुठियूं लॻंदियूं आहिनि फल ऐं फूल में मां गुलाब जा गुल ऐ़ गेंदे जा गुल जसमिन जा गुल हींअर लॻाया आहिनि उन गुलनि जे पौधनि में असां रोज खाद विझंदी आहियां ऐं उहे भॻवान खे बि चाढ़ाईंदी आहियां फलनि में जेतून जो वण लॻायो आहे पपीतनि जो वण लॻायो आहे केले जो वण लॻायो आहे उनमें रोज पाणी बि ॾींदा आहियूं उनजी देखभालु कंदी आहियां उनखे खाद विझंदी आहियां उनमें मौसम सां उहे फल बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि उनखे पटे करे असां भॻवाननि खे भोॻ बि लॻाईंदा आहियूं उहे ताजा फल थींदा आहिनि ऐं सब्जिनि में भींडियूं लॻाईंदियूं आहिनि उन म ऐं पीज बि लॻाया आहिनि पीज ताज़ा ताज़ा मौसम जे उनमें थींदा आहिनि भींडियूं बि मौसम सां गर्मिन में सुठियूं थींदियूं आहिनि ऐं भाॼिनि में ॿियो वाङण बि लॻाया आहिनि वाङण बि सुठा ताज़ा ताज़ा थींदा आहिनि उनमें सभिनि जी असां सुठे तरीक़े सां देखभाल कंदा आहियूं उनमें खाद विझंदा आहियूं सुबुह शाम पाणी ॾींदा आहियूं उननि खे देखभाल कंदा आहियूं ऐं उननि खे कीड़ो लगण न ॾींदा आहियूं उननि खे में कीड़े जी दवा बि विझंदा आहियूं टाइम टाइम सां ख़राब भाॼीअ खे अलॻि करे छॾींदा आहियूं सुठे नमूने सां देखभालु करण सां उहे वण सुठा हरा भरा आहिनि असांजे घर में